ड्रॉइंग करणु मूंखे जाम वणंदो आहे मां नंढपिण खां इन ड्रॉइंग जे पुठियां लॻो पियो हूंदो हुउसि किथे बि कुझु बि मिलंदो त मां उन जी उते डिज़ाइन ठाहे छॾींदो हुउसि जेकी शइ सुठी लॻी उन जी ड्रॉइंग उते ठाहींदो हुउसि मूंखे जाम पसंदि आहे ड्राइंग करणु ड्राइंग करण लाइ हिकु भेरो शइ ॾिसिणी पवंदी आहे शइ खे सुठी तरह सां ध्यान सां ॾिसी करे पोइ उन जे बारे में सोचु वीचार कंदे कंदे उहा ड्रॉइंग ठाहींदी वञिबी आहे त उहा ड्रॉइंग शांतीअ सां जेका बि त जल्दी ठहंदी जीअं जीअं सोचे सोचियो वञिबो तीअं तीअं हू ड्रॉइंग ठहंदी वेंदी ऐं ड्रॉइंग ठाहिण में थोरो टाइम लॻंदो आहे जंहिं तव्हां धीरे धीरे करे इहो कमु कंदा त तव्हांजी ड्रॉइंग जल्दी ठहंदी ऐं उन जे लाइ कुझु शयूं मूंखे जाम पसंदि आहियूं जीअं गुल आहिनि जीअं वण आहिनि जीअं घर आहे जीअं लाइट जा खंभा आहिनि पहाड़ आहिनि नदियूं आहिनि इहे मूंखे ठाहिणु जाम वणंदो आहे